ओइ हेलौ ओइ ओह दङ र' ओमफ्राय र' मोनसे बाथ्राहाय र' माबा नोंस्रा गारि बायनो नागिरदोंमोन नो मा गारि बायगोन ओंखायनोथ' दा मा गारि लागोन नोंस्रालाय मा बायदि गारि गिदिर ना फिसा ना मा माबाबो जिब गार्ड जिब गार्ड एह जिब गार्ड बालाय मानासाव गाखोग्रा गारि मानासाव गाखोग्रा ना मा दे हाय ओम दे जिब गार्डखौनो ला मालाबा जोंबो मानासफ्राव थांबा गाखोनांगोन ना दालाय मबाइल नाम्बार मोनखाबाय मालाबाफोर मानासफ्राव थांबाथाय नोंस्रानि गारिखौनो लानानै थांगोन दे दा ओमफ्राय दा फिक्स जायाखै होनबा गारि लागोन ना एह आंहा आरो जोंहानावबो बिदिनो सेकेण्ड हेन्द दंमोन नालाय फान्नो होन्नानै खबर लादोंमोन नोंखो दे गोदान बायदिबो जायाहाय सेकेण्ड हेन्दआ माबाया बया जाबासो फानखायो ना बेखायनो मोजां जाया एह उम उम बिखौनो आंबो माला लामारगोनबा मा बायदि लागोन बा ओरै होन्नानै खबर लादोंमोन नोंखौ एह होनबा दा रायलानाय जाथ'वाखै अह उम उम ओमफ्राय जायखिजाया मा होनदों दङ मोजाङैनो दङ दे ओमफ्राय दा बे गारिखौनो आंबो फान्नो नागिरदोंमोनहाय र' माबाबाथाय बिखौनो साबिदोंमोन आंबो गारिखौनो बेसेआव माने आंबो बिदिनो गद जायाखै र' माला बिदि मा बेसे दाम मोनो दामखौ नायग्रोदों बिदिनो सोंनायालाय सोंफैबाय दङ ओमफ्राय आंहा आरो माला माबागोन ओरै जाबाय दं होनबा दा नोंस्रा गोदानखौनो लासिगोन आरो ना अह उम उम दे गोदानखौनो दिलाराव दिलाराव थांनानै खबर लाहै उम दिलारफोराव माबायो ना मोजां मोजां कम्पानिखौ नायनानै लाबोनो जाबाय र' अह दे दे दे ओम दे दे